पंज जनवरी ॿ हज़ार सोरहां यारहीं जुलाइ उणवीह सौ ॿियानवे वीह अक्टूबर उणवीह सौ ॿियानवे छवहीं जुलाइ उणिवीह सौ टियासी छवहीं अक्टूबर उणवीह सौ अठासी